جی ہاں میرے یہاں عیدگاہ چوک کے بگل میں ایک بڑا سا میدان ہے اس میدان میں بہت سارے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں سال میں دو مرتبہ تو ٹورنامنٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس ٹورنامنٹ میں بہت دور دور کے آدمی کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور کئی سارے آدمی دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں وہ جو عین جو اس میچ کا انٹری کرواتے ہیں انہیں منافع ہوتا ہے اور یہ میچ دو ٹیم کے بیچ ہوتا ہے ایک ٹیم جیتتا ہے تو ایک ٹیم ہارتا ہے جیت ہار نے جیتنے والے ہادمی کو کچھ زیادہ انعام ملتا ہے اور ہارنے والے کو کم لیکن انعام تو دونوں کو ملتا ہے ہمارے یہاں بہت جب ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو بہت اس طرح کا انتظامات کیا جاتا ہے اور یہ خیالا خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کا پڑیشانی کسی کو نہیں ہو اور سبھی کے کو سبھی کو کی آرام سبھی کو آرام پہنچے